ویڈیو کال ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم دنیا بھر میں کسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور انہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جو دور لوگوں کو بھی ملا دیتی ہے میرے تجرباں بہت اچھا ہے ویڈیو کال کو لے کر بس ایک شرط ہے کہ موبائل میں یا پھر کوئی بھی کمپیوٹر میں انٹرنیٹ ہونا ضروری ہے ویڈیو کال کے ذریعہ ہم دنیا بھر سے کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی کونے میں ہو ویڈیو کانفرنس ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو لوگوں کو جوڑ کر رکھتا ہے جیسے کہ یہ بزنس میٹنگس میں بہت کام آتا ہے